سر گڈ مارننگ آپ ایس بی آئی بینک سے بات کر رہے ہیں جی سر مجھے اپنے ریٹائرمنٹ کی بچت پر جو مالیاتی ریکارڈ ہے میرا اس کی اپڈیٹ چاہیے جی سر اور مجھے اس کی اسٹیٹمنٹ این ایس پی کی اسٹیٹمنٹ چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تو مجھے ای میل کر ای میل کرنا پڑے گا سر کون سی ای میل اچھا جو آفیشیل ای میل ہے بینک کی اس پہ کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہے سر وہ مجھے کب تک مل جائے گا اس کی اپڈیٹ مجھے کب تک مل جائے گی سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے دس منٹ میں مل جائے گی ٹھیک ہے سر تھینک یو تھینک یو